ہاں ہمارے علاقے میں وہ جو چھوٹی دیسی چڑیا ہوتی ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں اور اکثر بارش اور سردیوں کے موسم میں بٹیر اور فاختہ دکھائی دیتی ہے اس کے علاوہ جو کبوتر ہوتے ہیں وہ وہ دکھائی دیتے ہیں تو بیچ میں تو بالکل یہ سارے پرندے غائب ہی ہو گئے تھے لیکن جب سے میں نے تھوڑا گھر میں پلانٹس لگائے ہیں تو اب اکثر وہ جو چھوٹی دیسی چڑیا ہوتی ہیں تو وہ دکھائی دیتی ہیں ویسے مجھے اکثر میرے آم کے درخت پر اب صبح صبح کوئل بھی آتی ہے اور مجھے کوئل کی آواز سننا بہت اچھا لگتا ہے جب وہ کوکتی ہے تو